हाँ मैं कुछ लोगों को फॉलो करती हूँ जैसे कि नानी की रसोई तो नानी की रसोई में जो नानी माँ हैं वह बहुत अच्छा खाना बनाना सिखाती हैं रोज़ रोज़ मेरी शादी के बाद मैंने खाना बनाना ज़्यादातर उनको ही देख कर सीखा मुझे खाना बनाना तो आता था शुरू से ही पर जैसे कुछ नया नया खाना जो सबको अच्छा लगे वह मैंने नानी की रसोई से सीखा तो मैं बनाती हूँ और नानी की रसोई में नानी जी रोज़ एक नई वीडियो डालती हैं नए खाने की तो मैं रोज़ उनकी नई वीडियो देखती हूँ और ज़रूर बनाती हूँ वह खाना तो मेरे घर वालों को भी पसंद आता है एक और हैं जो साउथ का फ़ूड बनाते हैं तो उनका फ़ूड भी सबको बहुत पसंद आता है हमारे घर में तो साउथ वाले का फ़ूड ज़्यादा ही पसंद करते हैं तो मैंने कई बार उनका बनाने का तरीका है वह भी आजमाया तो घर में सभी को बहुत अच्छा लगा